ہم انشورینس کوڑیج سے خوش ہیں اور ہماڑے اسپتالوں میں انشورینس کوڑیج کی پروسیسنگ کا انتظام گاؤں کے لوگ کرتے ہیں اور یہ بہت ہی آسان ہے اور اور ہم لوگوں کو حکومت کی طرف سے جو فائدہ ملتی ہے خاص طور سے آج کے دوڑ میں جو آیوشمان کارڈ چلتی ہے اس سے غریبوں اور لاچاروں اور ایسے مریض جن کے جن کے پاس علاج کرانے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں جن سے کہ وہ اپنا علاج آسانی سے اور اچھی طرح کروا سکے اسی سب کو دور کرنے کے لیے بھارت سرکار نے ایک کارڈ بنایا ہے جس کا نام آیوشمان کارڈ ہے آیوشمان کارڈ بنانے میں زیادہ خرچہ نہیں لگتا ہے بس پچاس یا سو روپیے میں یہ کارڈ بن جاتا ہے اور اس کے فائدے یہ ہیں کہ اگر کوئی آدمی آیوشمان کارڈ بناتا ہے اگر وہ مستقبل میں اگر کبھی بھوشیہ میں اگر وہ بیمار پڑ جاتا ہے تو وہ آیوشمان کارڈ کے مدد سے اسپتال میں اگر وہ ڈاکٹر کو آیوسمان کارڈ دکھا دیتے ہیں تو اس اسپتال کے ڈاکٹر اسے پانچ لاکھ تک کے فری میں علاج کرتے ہیں یہ آیوسمان کارڈ کا بہت برا فائدہ ہے جو بھارت سرکار نے لاگو کیا ہے یہ کارڈ غریبوں لاچاروں اور ضرورتمندوں کے لیے بہت ہی مفید ہے اور انڈیا کے ہر ایک انسان کو چاہیے کہ وہ آیوشمان کارڈ بنائے اور اس کارڈ سے اپنا لابھ اٹھائے جس سے کہ وہ اپنا علاج آسانی سے کرا سکے تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھر اپنے گھر میں جتنے ممبر ہیں سبھی کا آیوسمان کارڈ بنا دیں اور اپنے سماج میں جو لوگ اسکچھت ہیں ان لوگوں کو آیوشمان کارڈ کے باڑے میں بتائے تاکہ وہ بھی اس کارڈ کا لابھ اٹھا سکیں